जी हाँ आज के टाइम पर बिजली पर तो सभी की आजीविका निर्भर है जैसा कि आज के टाइम पर बिजली यदि घर में उपलब्ध नहीं है तो जीवन जीना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और जैसे कि बात करते हैं कि आज के टाइम पर ऑनलाइन वर्क बहुत ज़्यादा हो गया है ऑनलाइन चीज़ें सबसे ज़्यादा चल रही हैं तो उस संदर्भ में बिजली का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जैसे हम मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हैं और बड़ी बड़ी कम्पनियों में जो कंप्यूटर हैं जिनका यूज़ होता है तो यदि बिजली नहीं होगी लाइट नहीं होगी तो इन सबका यूज़ हम बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे संभव ही नहीं होगा उसके बाद आज के टाइम पर अगर जो बिजली कटौती होती है ज़्यादा नहीं जितनी भी थोड़ी बहुत मात्रा में होती है तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी हमें फ़ेस करनी पड़ जाती है पर ऐसी कई जगह हैं जहाँ पर बिजली की कटौती बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है तो जो लोग हो सकता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस टाइम पर इनवर्टर का यूज़ करते हैं जिस जगह पर मैं रहती हूँ वहाँ तो बिजली की कटौती अधिक मात्रा में नहीं होती है तो यहाँ हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है इनवर्टर की पर हाँ जहाँ पर बिजली की समस्या बहुत ज़्यादा मात्रा में है वहाँ पर लोग इनवर्टर का इस्तेमाल करते हैं इनवर्टर अपने घर में रखते हैं ताकि जब बिजली ना हो तो वो इनवर्टर का यूज़ करें क्योंकि आज के टाइम पर बिजली का महत्व बहुत ज़्यादा है हर जगह लोग कंप्यूटर मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं खाना बनाने के लिए भी लोग आजकल इंडक्शन का यूज़ करने लगे हैं तो उस उस फिर उस चक्कर में जो बिजली का जो यूज़ है वो ज़्यादा मात्रा में लोग कर रहे हैं तो यदि बिजली नहीं होगी तो फिर ये सारी चीजे़ं होना संभव नहीं हो पाएगा